नमस्ते

हाँ हाए सुनील

ओर किसी सिमेंट में तो हमारे पास एक बिरला है ओ वो ए कान अउ एक बहुत सिमेन्ट है अंबुजा है कौन सा चाहिए वो बताइए

आ अल्टाटेक का है कौन सा चाहिए वही जोड़ा है तीस किलो तीस चालीस किलो पड़ेगा

और चालीस पैता पैतालीस किलो का है एक रेट है एक ए ऊ उसका रेट है साढ़े चार सौ रुपये है

चलिए दस परसेंत दे देंगे दिस्काउन नहीं ली बताइए हम भिजवा देगे गाड़ी से कितना चाहिए कितना बोरा चाहिए

तो अब मिस्त्री आपको बताया होगा ना कितना बोरी

मिस्त्री बताया होगा ना कितना बोरा चाहिए अच्छा तो गाड़ी पर लदवा के भिजवा देंगे

और पैसा कब देंगे

तो पै पैसा बताइए

कब भिजवाएगे पैसा चे चलिए ठीक है हम भिजवा देते हैं

ठीक है नमस्ते